औंदे जनाब औंदे औंदे औंदे जनाब औंदे जनाब औंंदे तारे मंगलें ब औंदे आहो औंदे तारें मंगलें गै ओह् ते पता निं मेरे कश ते तारें मंगलें गै पुजदे हां ओह् ते करी ओड़दे पर इत्थै ते पुजदे तारें मंगलें गै इत्थै में चार बजे दा टैम रक्खे दा ते ओह् कोई साड्ढे चार पौने पंज बजे पुजदे पता निं जनाब भी अज्ज भेज्जे दे तुसें

कोई निं जनाब ठीक ऐ जनाब इत्थै औंदे जिस रोज ते उस रोज करदे ते जिस रोज नेईं औंदे ते उस रोज कुत्थै में

कोई निं कोई निं